आं आंनि न'खौ सामफ्रामबो फुंआव सिखारनायनि उनावनो सिबस्राङो साफा खालामो आरो आङो आंनि न'खौ गेजेर गेजेर लेरबाय थायो लिरनाय समाव आङो हाब्रुजों लोगोसे गोबोरखिखौबो होफानानै गाग्लिनानै लिरो जोङो गोरिब न'खरनि सुबुं हिसाबै जोंनि न'फोरा दासिमबो हानि जोंनियाव फाखानि न' गैया बेनिखायनो जोङो जोंनि हानि न'खौनो मोजाङै साखोन सिखोन लाखियो आरो जों बेखौ गेजेर गेजेर लिरबाय थायो सामफ्रामबो सिबो साफा खालामो आरो जुदि जोंनि जों जोंनि न'फोरखौ बेबायदि साफा खालामबाय थायाब्ला जोंनि न'फोरा जोबोद लेथ्रा जालाङो आरो हानि न'फोरावथ' बेबायदि लिरबाय थायाब्ला साबफा खालामाब्ला बेयाव मैखुन बेरलाङो बायदिसिना गाज्रि बेसादफोरा हाबनानै थाफैयो जेरै जिबौ आरिफ्राबो हाबनानै थाफैयो बिनिखायनो न'फोरखौ सिब्बाय थानांगौ आरो सम सम लिरबाय थानांगौ होनानै आं सानो आरो बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलावथ' बायदिसिना फोरबोफोर जायोब्ला न'फोरखौ लिरखाथारनांगौ आरो जोंनि गामि ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंफोरानो बायदिसिना फोरबो आरिफ्राव न'खौ लिरखाथारो आरो जों बिदिनो जोंनि हानि न'खौ साफा खालामो आरो बे बायदिनो साफा लाखिनांगौ होन्नानै आं सानो